جی خواتین کو روز روز نئے نئے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کھانا بنانا سیکھو سلائی سیکھو مہندی سیکھو نئے نئے پکوان سیکھو کیونکہ جب آپ یہاں سے جائیں گی تو آپ کو ان تمام ہی چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اور گزشتہ برسوں میں ہندوستانی معاشرہ میں خواتین کا رول ایسا بدلتا چلا گیا ہے کہ جو ہے آج کل خواتین کو خواتین سمجھا ہی نہیں جاتا ہے خواتین کو اس لائق ہی نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کسی کام کے لائق ہوں گی کہ ان سے کوئی کام کروایا جائے گا بلکہ صرف گھر کے کام کام کیے جائے کروائے جائیں ان سے باقی خواتین کو نہ پڑھانے میں نہ کسی چیز میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے اور ہمیں تو یہ لگنا چاہیے کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ خواتین کو محفوظ و محسوس رہنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ان کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے پردہ کیا چیز ہے اسلام کیا چیز ہے ہمیں غیر محرم سے کیسے بات کرنا ہے محرم سے کیسے بات کرنا ہے اپنے ماموں زاد بھائی کے سامنے کیسے جانا ہے ان سب کی تربیت کے لیے ان سب کو سکھانے کے لیے ہمیں کسی دینی تعلیم مدرسہ میں بھیجے اور پردہ سکھائے کہ ہمیں کسی غیر محرم سے کس طرح کیسے بات کرنا ہے کہ ان کے سامنے کیسے پیش آنا ہے ایک بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے ان کی اس لیے ان کو چاہیے کہ خواتین کو مدرسہ میں دینی تعلیم کے لیے بھیجیں نماز کی پابندی نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سب اگر مدرسہ جائیں گی تو ان کو اس باتوں کا علم ہوگا کہ نماز کیا ہے نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے جب اگر وہ مدرسہ جائیں گی ہی نہیں ہندوستان میں ایسا ہوگیا ہے کہ عورتوں کو تعلیم سکھایا ہی نہ جائے تاکہ وہ زیادہ آگے بڑھے ہی نہیں اور پھر جو عام رواج آج کل کا چل رہا ہے کہ صرف اور صرف اسکرٹ ٹاپ پہنا دیے فیشن کپڑے پہنا دیے بس یہ نہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پردہ میں رکھ کر کے بچوں کو تعلیم سکھائیں خواتین کو تعلیم سکھائیں اور ان کی حوصلہ افرائی کریں